हाँ जी सर जो ये आपकी कैब है वो समय पर जो मेरा स्थान है मुझे छोड़ने का वहाँ पे पहुँच तो जाएगी ना हाँ सर वो क्या है अभी यहाँ पे जो ट्रैफ़िक है वो काफ़ी है तो ट्रैफिक की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा इसमें तो इसलिए जो मेरा ड्रॉप स्थान है उसमें जाने में कितना समय लगेगा सर अभी क्या है जो ट्रैफिक की वजह से अपन यहाँ पे फंस गए हैं ट्राफ़िक में तो इसलिए सर जो आप ड्राइवर साहब हैं जो आप क्या है कि जो मेरा ड्रॉप स्थान है वहाँ तक पहुंचने में अभी और कितना समय लग जाएगा हाँ तो क्या है कि आप थोड़ा जल्दी कीजिए मुझे क्या है कि जल्दी पहुंचना है या फिर आप आप ये बताइए कि इसके अलावा कोई भी अन्य जो ऐसा मार्ग है जो ऐसा रास्ता है जिस से हम जल्दी से तेज़ी से वहाँ पे पहुँच जाएं जो मेरा ड्रॉप स्थान है वहाँ पे अपन जल्दी से पहुँच जाएं हाँ तो कोई भी ऐसा रास्ता हो तो ओ आप बताएं या फिर उसी रास्ते से मुझे ले चलें जिससे क्या है कि मैं समय पर ही जल्दी से वहाँ पे जो मेरा ड्रॉप स्थान है वहाँ पे पहुंच जाऊं जी ठीक है साब